जी भैया केब ड्राइवर बात कर रहा हूँ भैया आपको कहाँ जाना है अच्छा भैया संगम सागर लेक जाना है आपको हाँ हाँ भैया बताता हूँ लेकिन आपको कहाँ से जाना है और कितने बजे जाना है और कैसा क्या रहेगा आप बता दीजिए आपका प्लान जी भैया आप कहाँ पे ठहरे हैं वो बता दीजिए मुझे

ओके ओके भैया हाँ हाँ यहाँ से आपको भैया मैं मैं आपके पास यहाँ दो किलोमीटर दूर हूँ आपसे और वहाँ से आपको दस किलोमीटर दूर पड़ेगा भैया जी भैया भैया आपको मतलब कितने बजे जाना है और कब तक ये मतलब कब तक जैसे सुबह से लेके शाम तक या दोपहर तक अपन रिटर्न कब तक आ जाएंगे भैया शाम तक चाहिए तो भैया और सुबह कितने बजे आना है सुबह सात बजे हाँ भैया लेकिन भैया थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगेगा इसका आपका प मतलब मैं आपके पास आऊंगा फिर शाम तक का भैया ये चार हज़ार रुपय लग जाएगा भैया आपका जी भैया भैया कितना कम होगा आप देखिए ना सुबह सात बजे आना है फिर वहाँ पे आपके साथ रुकना है भैया डीजल भी तो महंगा है ना भैया दो लोग रहेंगे हाँ तो भैया देख लेंगे थोड़ा सा अपन ऊपर नीचे हाँ हाँ भैया बिल्कुल ओ हाँ भैया आप कौन से होटल में एड्रेस मुझे बता दीजिए भैया हाँ हाँ नेहरू पार्क और भैया ये बता दीजिए के मतलब आपका बुकिंग मैं आपकी कर दूँ मुझे हाँ प्री पेमेंट कर दीजिए अभी एडवांस मैं आपकी बुकिंग कर लूँगा मैं सुबह सात बजे पहुँच जाऊंगा आप मुझे होटल के नीचे मिल जाइएगा मैं वहाँ पे आके आपको फोन कर दूंगा होटल के नीचे आके हाँ हाँ भैया बिल्कुल मैं बुकिंग कर लेता हूँ ओके भैया जी भैया